भारताच्यो खुबश्यो राज्यभाशा आसात तातूंत भितर प्रामुख्यान आमी भारताची भाशा म्हळ्यार हिंदी हिंदी भाशे बरोबर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळी भाशा लोक उलयतात आनी ती प्रत्येक राज्याची राज्यभाशा जावन आसा तातूंत मराठी कोंकणी कन्नड मल्याळम उर्दू अश्यो एकूण बावीस राज्य भाशा मानलेल्यो आसात ताजे बगरी वेगवेगळे राज्यांत दुसऱ्यो भाशा जण एकलो त्या राज्यांतले लोक उलयतात ह्या सगल्या भाशांचेर जेन्ना आमी एकंदरीत विचार करतात तेन्ना प्रत्येक राज्याची भाशा जरी वेगळी आसली जाल्यार त्या लोकांले त्या राज्यांतले भाव किंवां ती भाशा उलोवपाच्या मनशाले भाव हे त्या प्रत्येक राज्यभाशेचेर टिकोन उरतात तेन्ना प्रत्येक मनशाली भाशा जी आसा ती टिकोवन उरपाक जाय उदाहरणांत गोवा ह्या राज्यांत प्रामुख्यान कोंकणी आनी मराठी अश्यो दोन भाशांनी लोक उलयतात जास्त करून लोक कोंकणी ह्या भाशेंत उलयतात तेन्ना त्या राज्याचें शिक्षण किंवां इतर वेव्हार जे आसा कोंकणी भाशेंतल्यान जर लोका पर्यंत पावयले जाल्यार तें आत्मसात करपाक लोकांक बरें पडटा आनी तातूंतल्यान आत्मसात केल्ली गजाल जी आसा ती प्रत्येक एकल्याक याद दवरपाक बरी पडटा आनी ताका लागून ताची बौधीक वाड जी आसा बरी जाता ताज ताजे परस इतर भुरग्याचो विकास ल्हान ल्हान भुरग्याचें शिक्षण ताजो शारिरीक वाड ताजे नंतर सांस्कृतीक वाड ह्या आपल्या भाशेंतल्यान जाता जरी भाशा जरी वेगळ्यो आसल्यो तरी ती आत्मसात करपाची तांक विद्यार्थ्यां मदी आपल्या राज्यभाशेंतल्यान वेवस्थीत जाता एखादे वेळार परकी भाशा जर आसली जाल्यार आत्मसात करपाक वेळ लागता आणी तितलें ज्ञान त्या भाशेंचें खास करून जाणवना म्हणून भाशा जरी आमच्या भारत देशाच्यो वेगळ्यो आसल्यो जाल्यार तो भाव जो आसा तो वेवस्थीत दवरपा खातीर त्या त्या राज्याची वेगळी भाशा आसुनय एक मुख्य भाशा हिंदी आसा ती आमकां राज्य घटनेन थारयलां तेन्ना त्या भाशेचोय आस्पाव आमच्या भारत देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता